एक ऑगस्ट एकोणशें वीस लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी चवदा नोव्हेंबर अठराशें एकोणव्वद पंडीत नेहरू जल्मदीस अठरा जून एकोणशें शेचाळ गोंय क्रांती दीस पंचवीस डिसेंबर नातलां क्रिस्मस पांच सप्टेंबर शिक्षक दीस